नमस्ते मैडम जी मैडम जी में थुआढ़े कालेज च स्टूडैंट बोलै दी आं में बी ए आर्ट्स डिपार्टमेंट बिच्च मैडम जी जेह्ड़ी तुसें असाइनमैंटां दित्तियां हियां न ते ओह् में पैह्ले बमार होई गेई ते फिर में पौड़ियां च बी डिग्गी पेई मिगी लग्गी ही लत च ते डॉक्टर ने मी बैड रैस्ट आक्खी ही ते हून में आसाइनमैंटां सबमिट निं करा पाई ते हून में तुसें डेट थोह्ड़ी ऐक्सेंड करगे तुस ताकि में अपनी असाइनमैंटां करा पां हां जी हां जी हां जी मैडम जी में समझी सकनी आं पर मेरी बी मजबूरी ही हां जी ऐक्चूयली साढ़े घर बी मेरी भैन दी ब्याह् जुड़े दा हा ते सारे उत्थें में करी नी पाई में आपूं आना हा पर में डॉक्टर ने मिगी बैड रैस्ट आक्खी दी ही तां करियै में आं नी सकी ते तुस समझो मेरा साल मरी जाना थोह्ड़ा लेट थोह्ड़ी मी दो दिन दी डेट होर देई उड़ो मैम जी थोह्ड़ी कोशिश हां जी हां जी हां जी मैडम जी आई जाह्गी तुस मिगी दस्सी ओड़ो कल आं हां जी हां जी नेईं जी मैडम में पर्चियां लेई आह्गी हां जी ठीक ऐ ते मैम जी में कल आई जाहगी फिर पर्चियां पुर्चियां सारा रिकार्ड लेइयै ठीक ऐ टैम पर ठीक ठीक ऐ मैम